आपकी मेरे भाई बहन है वो मेरी बहुत अच्छी मदद करते हैं उनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा भाई है वो एक कंप्यूटर क्लासेस चलाता है कोर्स करवाता है कंप्यूटर के तो वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बताता है पढ़ाता है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है तो मुझे लगता है कि उसी की तरह मुझे भी एक टीचर बनना चाहिए अच्छा जो लोगों को अच्छे से समझा सके उनको पढ़ा लिखा सके और उनके मदद कर सके जानकारियों के अंदर